ठीक छै हमरा ओतय समारोह अछि काज अछि हमरा ओतय काज यए हम बहुत ठाम जगहके अथी केलहुँ पता केलहुँ जे हमरा जेना मिठाइ दही दूध ई सभ चाही मटर पनीर चाही पनीरके लेल भजियेलहुँ सौँसै लेकिन हमरा अहाँ की छूट देब केना करब कतेक डिस्काउन्ट देब की देब से हमरा बताउ आओर केना की छै सेसभ पूरा कहू हमरा डिलिवरी चार्ज सभटा होयबाक चाही डिलिवरी लगाए कऽ गाड़ी किराया लगाए कऽ जाहि सभपर सामान एतै ओसभ पूरा हमरा केना की डिस्काउन्ट देब की देब से हमरा सभटा पता करयके छलए हम सौँसेसँ अथी प्रयास केलहुँ लेकिन अहाँ अथी हमरा की कहि रहल छी ओ हमरा कहू